नमस्ते बेटा बोलिए कौन बोल रहे हो हाँ बेटा बोलिए अच्छा हाँ सुनाओ अच्छा केमिस्ट्री के लैब का नहीं हुआ है अच्छा मतलब पूरा लैब बेस्ट लैब बेस्ट करना है आप के केमिस्ट्री का यही दिक्कत आ रही है अच्छा फिर तो इस में टेस्ट ट्यूब है सोडियम वग़ैरह लाना पड़ेगा जो सोडियम सब से ख़तरनाक है पानी के कॉटेक्ट में आते ही ब्लास्ट हो जाता है आप के

हाँ ठीक है बेटा तो कितने तुम्हारे जितने भी स्टूडेंट है उनके लिए मैं लैब कर दूँगा और उस में टेस्ट ट्यूब वग़ैरह है अच्छा ठीक है तो वे हम ऐसा करेंगे एक लैब कर देंगे व्यवस्था आप के लिए उस में हाँ वो फिर तो ऐसे होगा कि बीस स्टूडेंट पहले प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे फिर नेक्स्ट बीस में आएंगे बाक़ि डेढ़ सौ का साथ में तो होता नहीं है ये तो है ही हाँ एग्ज़ाम नज़दीक है मैं अभी आज से ही कर दूँगा सब से पहले तो आप के बड़ा रूम ले लेंगे फिर उस में सारा हाँ जहाँ ठीक है फिर वो रूम हो जाएगा और उसके पास में गैस की पाइंप भी आती है तो गैस का कनेक्शन भी हो जाएगा अपना अच्छे से हाँ अच्छा फिर ठीक है अच्छा रहेगा अपन उस में क्या करेंगे गैस वग़ैरह सब हो जाएगा फिर कोई भी सॉल्यूशन वग़ैरह गर्म करेंगे तो भी हो जाएगा अच्छे से अच्छा ठीक है मैं मोस्टली जो आप के हैं ना मेन मेन जैसे एल्कोहल है फिनॉल है कीटोन है नाइट्रोजन है पैराऑक्साइड है सल्फेड है सोडियम है इथनॉल है मेथेनॉल है ये सारा व्यवस्था करवा दूँगा सॉल्यूशन की और इन के साथ में जो भी होगा वो अच्छा फिर क्या करना चाहिए क्योंकि अभी आप का अच्छा कोई एक बार हम इंटरव्यू ले कर एक दो दिन में आप के टीचर का भी करवा देंगे जो आप को अच्छे से प्रैक्टिकल करवा देगा जल्दी करेंगे हाँ फिर एग्ज़ाम है तो प्रैक्टिकल तो ज़रूरी है फिर में रहेगा फिर उसके सामने आप कुछ कर नहीं पाओगे तो फिर मार्क्स नहीं जाएंगे अच्छा फाइल का वर्क तो आप सही से चल रहा है ना फाइलें तो बनवा रहे हैं ना केमिस्ट्री के सर बनवा रहे हैं अच्छा तो हाँ तो उसके लिए आप एप्लीकेशन सबमिट कर दो अपने आप ऐसा करो और साइड में सिग्नेचर कर दो सभी बच्चे हाँ आप है ना उस में ऐसा मेंशन करना कि सर जो हमें सीखा रहे हैं वो चीज़ हमें एग्जैक्ट समझ नहीं आ रही है सर थोड़ा मतलब कंप्लीट नहीं समझा रहे हैं और क्लास रिप्रेजेंटेटि है ना आप उसके सिग्नेचर कर देना सब से पहले और बाद में आप के सारों के कर के मेरे को सबमिट करवा देना अपन कर लेंगे चेक वेक अच्छा और तो यही है बाक़ि सब हो रहे है प्रैक्टिकल चलो ठीक है ओके बेटा ओके